ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے ایک بڑا ملک ہے تو یہاں پہ آب و ہوا علاقے کے حساب سے خطے کے حساب سے مختلف ہو جایا کرتی ہے ہندوستان میں تینوں موسم پائے جاتے ہیں یہاں پہ گرمی بھی ہوتی ہے جاڑا بھی اور بارش بھی خوب ہوتی ہے بس یہ کہ بارش کا جو تناسب ہے وہ تناسب خطوں کے حساب سے بدل جاتا ہے یہاں ریگستانی علاقہ بھی ہے پہاڑ بھی ہیں اور اس کے علاوہ میدانی علاقہ بھی ہے کاشتکاری کے لائق زمینیں بھی ہیں تو اس طرح سے ایک متنوع ماحولیاتی ظاہرہ یہاں پر موجود ہے مختلف صوبوں کے درجۂِ حرارت میں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں کی آب و ہوا بھی مختلف ہو ہوتی ہے خاص طور سے کشمیر وغیرہ کا علاقہ ہے یا وہ علاقے جو پہاڑوں کے